जय झूलेलाल मां सूरत में रहंदी रहंदड़ आहियां बी कॉम ताईं पढ़ियल आहियां पर नौकिरीअ लाइ ॿाहिरि वञी सघां इअं न हुयो छो त ॿारनि खे संभालिणो हुयो घरु बि संभालिणो हुयो अगरि घरु थी संभालियां त पैसा नथी कमाए सघां ऐं पैसा कमाइण अगरि ॿाहिरि थी सम वञां त ॿारनि खे नथो संभलजे उन वीचार सां मां घर खां ई कुझु करण जो वीचारियो उन लाइ मां ऑनलाइन कपिड़े जे सोचो की इहो करे सघंदी आहियां पहिरां मां व्हाट्सअप ते ग्रूप ब्रॉडकास्ट ठाहे करे ॿ चार अठ मायूं गॾु कयूं उनखां पोइ वधंदियूं वधंदियूं चङो वाधारो थी वियो चङियूं मायूं मूंसां मूंसां जुड़िजी करे ऑनलाइन सां ई कपिड़ो वठंदियू हुयूं ऐं साम्हूं विकिणींदियूं बि हुयूं सुठो रिस्पॉन्स आयो देश विदेश में ताईं बि मां उहो धंधो वापारु वधायो हुयो उनखां पोइ कोरोना अची वियो जंहिंमें सभु बंदि थी वियो उहो व्हाट्सअप जो उहो बि बंदि थी वियो उनखां पोइ आयो ऑनलाइन में असांजा लाइ मीशो अमेझॉन फ्लेटकार्ट फ्लिपकार्ट इहे वधिया सो मां सोचियो हाणे इनमें बि ट्राय करणु खपे इनजे करे मां इन्हनि सभिनी एप्लिकेशन ते वञी करे पंहिंजो पेज ठाहियो उनते पंहिंजियूं जेके बि असांजो प्रोडक्ट हुयो उहो बि विधियूं अपलोड कयूं ऐं उनखां पोइ सुठे नमूने इनते बि रिस्पॉन्स आयो अॼु हर कोई घर वेठे शॉपींग करण जी सोचे थो छो त चङा ऑप्शन मिली वञनि था ऐं घर वेठे मोटाइण जी बि सहुलियत मिले थी अगरि असांखे नथो वणे कपिड़ो या कुझु बि आहे त घर वेठे माण्हू वापसि अची वठी बि वञनि था इनजे करे हर कंहिंखे उहो वठणु ऐं सवलो लॻे थो छो त पैसा बि अगरि असां ॾियणु चाहियूं त पहिरियां बि ॾेई सघंदा आहियूं ऐं अगरि असां वटि सामानु अची वञे त पोइ बि ॾेई सघंदा आहियूं इहा बि आहे सहुलियत हिनमें आहे सो हर कोई इनजे करे उहो पसंदि करे थो की असां पहिरियां वठऊं शइ पोइ पैसा ॾियऊं त हले इअं ऐं अगरि शइ नथी वणे त उहा असांखे उहा शइ मोटाए वठनि कोई ऐं उहे पैसा असांजे अकाऊंट में वापसि अची वञनि सो सभु सुविधाउनि जे करे अॼुकल्ह भाई ऑनलाइन ॾाढी शॉपींग सवली ऐं सुठी थी वई आहे मुंहिंजो एक्स्पिरीअंस हिनमें ॾाढो सुठो थियो सुठा कस्टमर मिलिया सुठा वापारी मिलिया सभु थियो पर हिन में हिक शइ अहिड़ी बि आहे जो आहे कस्टमरनि जे तर्फ़ां अॼु कल्ह इहो थिए थो त उहे बि फ्रॉड कनि था उहे असां जेके सामान मोकिलियूं था उहे न मोकिले करे ॿिया कुझु सामान मोकिले करे मोकिले था छॾनि या त कढी करे ॿ ॿ पीस घुराए करे हिकु पीस वापसि मोकिलनि था या त पंहिंजा फाटल पुराणा कपिड़ा वापसि मोकिलन था या कुझु बि जेके हुननि जे कम जी शइ कुझु बि कान्हे का उहा बि रिट वापसि कनि था इहो ग़लति आहे इहो नमूनो ग़लति आहे उन्हनि जे लाइ जेके असां जहिड़ा माण्हू आहिनि जेके असां जहिड़ा सेलर आहेनि उन्हनि खे नुक़सानु बि खणिणो पए थो चङा टाइम अॼुकल्ह इहो आहे कॉम्पिटिशन जे करे उनमें मार्जिन घटिजी वियो आहे नफ़े जो मार्जिन घटिजी वियो आहे उनखां पोइ अगरि इअं जेके अ कस्टमर आहिनि उहे अगरि इएं कनि था की वापसि माल मोटाए मोकिलनि था ग़लति मोकिलनि था पंहिंजा पुराणा सामान मोकिलन था त उहो सेलरनि खे ॾाढो नुक़सानु झेलणो पए थो हिकु आहे की असांजी हुनसां सेल वधी थी वञे पर असांखे रिटन वधी था वञनि त हो सेल असांजे कम जी नथी रहे छो त उनमें असांजो नफ़ो कुझु नथो बचे पहिरियां जॾहिं हुई जॾहिं शुरूआती दौरु हुयो तॾहिं ॾाढो सुठो हुयो की हर को सेलर ख़ुशि हुयो हुनमां हर कोई जेका सेल हुई ॾाढी वधी वई छो त कोरोना खां पोइ माण्हू ॿाहिरि निकिरण खां डपु पिया थियनि उन्हनि खे डपु पियो थिए कंहिं कपिड़े खे हथु लॻाइण खां बि हर को पियो डिॼे की हर का शइ अचे थी ऐं हे हूंदा हुया असांजा बॉक्स उन्हनि खे सॅनिटाइज़ करे के नमूने वेंदा हुया त हर कंहिं खे लॻंदो हुयो हीअं सुठी आहे शॉपींग न असां कंहिंजे माण्हुनि जे कॉन्टॅक्ट में अचऊं था न असांसां कोई मिले थो न असां ॿाहिरि था वञऊं असांजो टाइम बि बचे थो ऐं असांखे सुठे नमूने ऑप्शन बि मिलनि था उनमें चङा ऑप्शन ॾिसी करे कलर साइज़ असां पंहिंजे नमूने सां घुराए सघऊं था त इनजे करे हर कंहिंखे उहा सहुलियत लॻे पई ऐं हर को अॼुकल्ह खाइण जी शइ खां वठी पाइण चादरूं नमूना टॉवेल सभु कुझु खाइण पीअण मतलबु त हर हिक शइ ऑनलाइन मिले थी अगरि असांखा अॼु रोटी ठाहिण नथी पुॼे त उहा बि ऑनलाइन था घुराए छॾूं मतलबु त ॾाढी सहुलियत वारी शइ आहे हर को ऑनलाइन करे थो उनजे करे चङनि खे रोज़गार बि मिलनि था जीअं हाणे मां ई आहियां घर वेठे घरु ॿार सभु संभाले सघां पई त उहो मुंहिंजे लाइ बि सवलो हुयो की मां घर वेठे करे सघां थी उनजे लाइ मूंखे बि ॿाहिरि नथो वञिणो पए त मुंहिंजो समय बि बचे पियो मुंहिंजा ॿार बि संभलजनि पिया मुंहिंजो घरु बि संभलिजे पियो मतलबु त हर तरफ़ु सां मूंखे नफ़ो ई हुयो पर अगरि असांखे रिटन वधीक था अची वञनि या ग़लति रिटन कस्टमर मोकिलनि था त उनमें थोरो नुक़सानु बि झेलणो पए थो त हर हि सिके जी ॿ बाजूं आहिनि तीअं ई हर शइ में कंहिं पासे नफ़ो त कंहिं पासे नुक़सानु आहे अगरि असां घर वेठे कयूं था सुठे नमूने कयूं था त सुठो आहे ऐं नफ़ो बि आहे पर अगरि कस्टमर या जेके असांजा ग्राहक आहिनि उहे चिटींग कनि था उहे ग़लति मोकिलनि था या नथा मोकिलनि या कुझु बि कनि था त उहो असांखे नुक़सानु बि आहे त ईअं बि न सोचणु खपे की ख़ाली ऑनलाइन में नफ़ो ई आहे ऐं ईअं बि न सोचणु खपे त ऑनलाइन मतलबु ख़ाली नुक़सानु ई आहे हर सिके जी ॿिनि बाजुनि वांगुरु हिनमें बि हर शइ आहे अगरि क़िस्मत साथ ॾे ऐं पंहिंजी नीयत साफ़ु रखऊं त सुठे नमूने घर वेठे अॼु चङियूं लेडिस आहिनि जेके आहिनि महिलाऊं घर मां सुठे नमूने कनि थियूं कई पंहिंजा जेके घरु सामान घरु ठाहे करे उहे बि असां विकिणे सघनि था अन पापड़ खटाइणियूं जेके बि ॿियनि खे जेको ॿियो हुनरु कान्हे त घर मां पंहिंजे जेके शयूं ठाहिनि थियूं हथ सां ठाहे सघनि थियूं उहे बि ऑनलाइन विकिणे सघनि थियूं मतलबु त मेन त ज़ाइफ़ुनि लाइ जेको हूंदो हुयो पहिरियां की उहे कुझु न थियूं करे सघनि अॼु उहे घर वेठे चङो कुझु करे सघनि थियूं ऐं पंहिंजी आमदनी पाण में जमा करे सघनि थियूं पाण कमाए सघनि थियूं पंहिंजे पेरनि ते बिही सघनि थियूं ऐं घर में बि सहायक थियनि थियूं ऐं पंहिंजी आर्थिक सहाय बि कनि थियूं घर में सहाय थियनि थियूं घर में आर्थिक सहाय में बि मदद रूपु थियनि थियूं मतलबु सिर्फ़ु चवण लाइ न पर सचपच में हिक स्त्री आहे न हर पासे बिही सघंदी आहे सक्षम आहे हर स्त्री हर कुझु कमु करे सघंदी आहे घरु ॿार सभु संभाले सघंदी आहे अॻे चइबो हुयो त सिर्फ़ु पुरुषनि जो कमु आहे कमाइणु पर अॼु इहा ॻाल्हि कान्हे का जेके ज़ाइफ़ूं आहिनि उहे बि कंधे सां कंधे मिलाए करे कुझु बि करे सघनि थियूं अॻियां अची सघनि थियूं सिर्फ़ु ज़रूरत आहे उन्हनि खे सहाय करण जी सो असां चाहींदासि सभु उनखे सपोर्ट कनि जय झूलेलाल